दा बिबार गायनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नाजादों दा बिबारखौ मा बायदि गायनांगौ बेयावबो जोबोद जोथोननि गेजेरजों बाजारनिफ्रायबाबो बा सोरनिबा दंफांनिफ्रायबो बिबार रानाय मोननाय बेनि बेगरखौ लाबोनानै जोङो सान्दुङाव दसे बा सानसे ओरै फोरान्नानै दोन्नांगौ बेनिफ्राय जि जायगायाव जों बे बेगरखौ जावायगोन हाग्राखौ एसे गुवारै सस्रांनानै जावफ्लेनानै गोबोर गुन्दै गोरान समान मिहि मिहि जावफ्लेनानै जोङो सान्नैसोनि उनाव आरो दै हो दै होनानै आरो जावफ्लेबाव होमब्लासो हाजों बै गोबोर हासारा गुन्दैआ सिदोब सिदोबै मिलायना थागोन मिलायबाथाय उनाव जोङो बै बेगरखौ थाइहैनो जावैनांगौ जावैनायाबो मा सिगां फोबाय फोनानै एसे हाद्रिखौ सा सा सा मिलायना होनांगौ बेनिफ्राय जेनेबा खमैनो सप्तासे बा सप्तानैआव रज'गोन सनदे खुनु गेरेन्टि गैया बेनिफ्राय लोगोसेनो जेलायै रज'गोन होमबाथाय बियावबो जोङो जोथोन लानांगोन मा दै एसे एसे एसे सारस्रोनांगोन आरो एम्फौ एन्ला माबायदि अरदों मा एम्फौ अरदों ना मोस्रोम ना बिस एम्फौ बिफोरो बेखौ नायनानै जोङो मेडिसिनफोर खालामनांगोन जेरैबा जों मोस्रोमखौ बुथारनो गोनांब्ला जोङो फाथैखा साबुन बेखौ होनांगोन आवलायनानै बा जोङो उस्ताद स्प्रे होनांगोन लोगोसे जेला जौखांबोगोन खमैनो दानसेआवनो बुहुथ गोजौ जायो हासार होनाया बेखौ जोङो गुबुन जायगायाव लांनानै गायनोब्ला बेखौबो थि जावैनाय बायसायैनो हाग्राखौ सावस्रांना गारहरनानै गोबोर गोरान हासारजों हाखौ दुफु दुफु जावनानै दै एसे होनानै सिदोब सिदोब होनानै हाजों गोबोरजों सेवहोनानै हाजों मिलायनाय जानांगोन होमब्लासो बे हाजों गोबोर हासार मिलायबासो थाबै रज'नायनि लामा लायो जेला बे जायगाखौ जों गोबोर हासारजों होनानै जावफ्लेबाय ओमफ्राय ओइ फुलिखौ लाबोबाय जोङो थिक गावनि जिथु रज'नाय सिन दङ रोदा हरनाय बे सिनजों समानै नायनानैसो जों फुनांगोन फुवाब्ला नङाबा बेनि सायाव जुदि हाखौ बारा होयोब्ला बे फुल बिबारा दंफाङा थैलांनो हागौ लोगोसे आरो बेनि सेर सेर जोङो इउरिया हासारफोर होयोब्ला मोजां जायो नाथाय इउरियाखौ ओरैबायसा होनांगोन बे दंफांनि साइदावसो होनांगोन गुदियाव होयोब्ला अख्लाबजोबथारो खामफ्रामजोबो बेनिफ्राय जेला देरबाय देरनानै बियो बिलाइ खिलिहरगोन दालाइ हरगोन बेनिफ्राय बे दालाइजोंनो लोगोसे बियो बिबारनि महर लानो खार'नै थफिगोन बे थफिनायखौ ओरैबायदि मोस्रोमा थुबुर जाना थायो बेफोरखौ जों नायफा नायफा नायनानै बे दायपल बेखौनो होनानै दायपल नङा फार्टि गाखौ जों स्प्रे खालामो बा ओरै सारस्रिनानै होनो हायो बेनिफ्राय लोगोसेयैनो जेला बे मोस्रोमा थैगोन होमबाथाय बियो लासै लासै गेवलां जाब्लानो बिबारनि महर लागोन बिबारनि महर लानायावबो बियावबो जा मोस्रोम थायो आरो माख्रा सोंथेना थायो बे माख्राखौबो जों नायफा नायफाहै माख्रा खानायखौ बिजिरना होनांगौ आरो लोगोसे बे माख्राखौ सोंदोंबा जोङो फार्टिगारखौ सारोब्ला बे जेब्लाबो आख्रमन खालामनो हाया बा बै बिबारखौ गाज्रि खालामनो हाया बेनिफ्राय बे बिबारनि गेजेरजों मोनसे रेनु होन्नाय फैयो जेनेबा जोङो मा होनो जबा बिबारखौनो हमबाय दे जेनेबा बै जबा बिबारा जेरै बायदि बियो बिदां ओंखारबोनानै बिजौवाव थुबुरै रेनु होन्नानै बुङो जायखौ जों बर' बर' रावाव बा मा बुंनाय जायो बिखौ जा समायना रेनु बिबार थब्रा बियाव ओरैबायदिहाय बेरे सिखिरि बायो आरो लोगोसे माख्रा सोंथेयो बेखौ आनदाज खालाम माख्रा सोंथेबा बियो जेब्लाबो मोजांनि लामायाव फैया मानो होनबा गावस्रां जानो मोना बिनिफ्राय बै रेनुवा ओरैबायदिहाय उनाव लासैनो फिथाइनि महर लाबोगोन बै फिथाइआवबो ओरैबायदिहै

फिसा फिसा जाथि एम्फौ दङ बे एम्फौखौबो आं बिजिरना नायबाय बेबो सब गरं सुफ्लुंजोबनानै बेगरखौ नस्थ' खालामो बेनिखायनो जों हदाय जोथोन लानाया गाहाम लोगोसे बे बिबार रेनुनि गेजेरजोंबो जों मोनसे गेजेरजों थारा फैनायजों बे गरं थायो बे गरङाव जाबाय माबानि जेखौ माबा एम्फौ होनोमोन दा गोसोआव फैयाबाबो आं खोनथाबाय आरोमा बे एम्फौखौबो लासैहाय ओंखायनो नायनांगौ बेयाव निच्चय माबा मोनसे दं एम्फौ दं जेब्ला जों बे फाटिखा होन्नायखौ इसेयै चिरिन्सजों बेजोंनो आं खिसुमान माबा फिसा फिसौ स्प्रे खालामो चिरिन्सजों लासै सोना होबाथाय दसेनि उनावनो बे एम्फौ फिसा फिसाया बारनबोजोबो होमबासो बै बिबारा मोजांनि लामायाव फैयो थिक बेबायदिनो आरो लोगोसे बिफांखौ जों समान खालामनो गोनांब्ला मा थानांगोन जोङो ओरैबायसाहै फिटा दं जोंहा बे फिटाया जाबाय जेन ओरैबायदि बेसेबां गेदेर महर लागोन बेसेबा फिसा थायगोन बे फिथाजों जोङो जेन मानसिया जान्जियाव गान्नाय रबर्टनि माबा बेल्ट बे बेल्टजों सोरगिदिंहाय ओरै बेंखननानैहाय थ्रोब सोबाय नांथाबाय नांथाबाथाय जों मा खालामनांगोन मोनसे एकश' ब्लेदबायदि दं अरबायदि बे ब्लेदजों जोङो बे स्रथ दानसनाङो हाया जों हाबाथाय उनाव बै मोनसे उन्दै खिलिया दुखु मोनहैयो बेनिखायनो जों स्रथ दानो ओरैबायदि गोबौ थरखौनो मोना जेनेबा मिशिनाव जों जार्सि फिनायाव गांसो हानाया ओरैबायसा ब्लेद दानबानो बौलांनाय ओरैनो हमनानै बो हानाय नङा दाननाय बे बायदिनो बेथ' जाबाय दा थ' समायना थायनोबो जोंहा मोनसे दङ आइजें ओरै सेवस्राहै दाननाय असथ्र बेजोंबो जों समानै दानफुंनो हायो जेन रेनदारजोंसो समान नुथायनाय आरो आरो लोगोसे बेंग्रा बेंग्रि जानाय दालाइखौबो जों बै फिटानि दारैनो समानै हानानै समायना खालायनो होयो उनाव बे जेला जौनानै गावनि महरखौ लागोन थुबुरहै बेयावबो हा नांनाय नाङैखौ नायनांगोन दाबोथ' आं दाखालि फांसे बेखौबो समायनानि थाखाय दोन्दों ओरैबायदि गावनो समायनाबाबो थि आरो बांसिननो समायना जानाय होन्नानै जाथों होन्नानै बेखौबो मोजाङै दानस्रांनानै दालाइ बारहायनायखौबो समायना दानखाना दोन्दों लोगोसे बे बायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो आङो गायदोंमोन बे बायदिनो सब समायना जोंहाथ' न'वा लामा गोलाव नालाय बे बायसांसिम गायना दोनजोबदों आरो बायदि बायदिहाय